ہلو کیا میری لائبہ ہوٹل سے بات ہو رہی ہے کیا آپ کے پاس کیا آپ کے پاس قورمہ بریانی چکن چلّی مٹن اور کوئی آئٹمس ہے او حیدرآبادی بریانی ہے اوہ تو سنے ہیں کہ آپ آج آپ کے یہاں ڈسکاؤنٹ ہے چالیس پر سینٹ مال چالیس پر سینٹ پر مجھے تو میں سنا ہوں کہ ستّر پر سینٹ ڈسکاؤنٹ ہوگا آج اوہ تو یہ گھر پہ پہنچا سکتے ہیں فل پیمنٹ دینا پڑے گا تو کب تک آئے گا کل صبح آٹھ بجے تو تو ٹھیک ہے بھیجا دیجیے گا پتہ دے دیتے ہیں سروجا مدنی مسجد ٹھیک ہے کیش آن ڈلیوڑی ٹھیک ہے ٹھیک ہے چار سو پیک کر دیجیے ٹھیک ہے